دہلی کا خبر رساں میڈیا کھیل اور تفریح سے متعلق مسائل کا احاطہ اِس طور پر کرتا ہے کہ اُس کو پروموشن کے لیے وہ جگہ جگہ ہورڈنگس لگاتے ہیں جگہ جگہ بینر اور اشتہارات چسپاں کرتے ہیں اور اُس کا لائیو براڈ کاسٹ بھی کرتے ہیں کوائلٹی جو اسپورٹس کی ہونی چاہیے اور کھیل کی ہونی چاہیے وہ دیتے ہیں تاکہ کھیل کے اندر لوگوں کی دلچسپی اور بڑھنے لگے اور وہ کھیل کے اندر ترقی کرتے رہیں